अच्छा आं ओह् सनानी तुसेंगी गेई में तीरथें बड़ा शैल मथरा वृंदावन बड़ा शैल लग्गा मड़ो इक बारी भी मन आखदा कुदै जाना चलो भगवान दा बुलावा जिसलै औग उसलै जाना बड़े शैल इत्थें मेरे रिश्तेदार रौहंदे बड़े बड़े करदे मेरे कन्नै साढ़े कन्नै बड़ा इ'नें बच्चे कन्नै बड़ा साढ़े इंदे कन्नै बड़ा होंदा रौहंदा हा ते उ'नें सनेहा भेजेआ कि भई इं'या बस्स जा दी मथरा वृंदावन एह् बी साथ शैल हा चली पेई गेई उठी एह् एह् समान लेना हा लिस्ट बी आई गेई समान बी किट्ठा होइया चली पे ते बड़ा शैल उ'नें पैह्लें असेंगी कुरुखेत्तर लैता उत्थें रेह् दूऐ दिन चली पे मथरा वृंदावन आह्ले पासै बड़ी शैल केईं बारी मन आखदा इक बारी फ्ही जांऽ भगवान दी लीला दिक्खां इ'न्नियां शैल लीलां भगवान दियां रची दियां उत्थें मन निं आखदा बड़ी शैल चित्तरकारियां होई दियां दिल आखदा दिखदे रौह्चे उत्थां परती निं जाचै ते बस बरसाने गे ओह् मधुबन दिक्खो आं इ'न्ना शैल उत्थें मन आखदा नचदे रौह्चै बड़ा शैल सारा शैल लग्गेआ मथरा वृंदावन ते आखनी उत्थें इक बारी फ्ही कुदै जनोई जा दिक्खो भगवान दा जेल्लै बलावा आह्ग ते जनोना ते नुहाड़े सनेहे दे बगैर किश निं ऐ चलो जेल्लै ओह् सद्दग जेल्लै चिट्ठी पाङन अग्गें आखदे चिट्ठी आई ते हून आखदे भाई कौन कौन आये जे बलावा आया फ्ही आखदे बलावा आया साढ़े आखदे चिट्ठी आई अस आखदे हे खरै भगवान चिट्ठियां भेजदा के लोकें गी भाई आओ तीरथ करो असें निक्कें निक्कें नेईं समझी हून समझ आई कि भई एह् होंदा बलावा ते एह् होंदी चिट्ठी एह् होंदा चलो बड़ा शैल मथरा वृंदावन आखनी बड़ा शैल भगवान दियां लीलां भगवान दी जन्म कथा अयोध्या बी बड़ी शैल ओह् बी लग्गी बड़ी शैल जदूं अस गे नी त्यार निं ऐही मथरा वृंदावन बड़ा मज़ा आया भगवान दियां लीलां खेलां जगह् जगह् भगवान दे रंग च रंगे दे लोग नच्चा दे ते बड़े शैल प्रेम मन्दर ऐ उत्थें इ'न्ना शैल लोकें नच्ची नच्ची नच्ची नच्ची हद्द कीती दी